हमरा बाइकपर जे छै से एकटा चुनौतीपूर्ण जे छै से रूटके सामना करै पड़ल ओ दिन हमरा आइयो याद यऽ की हमर एकटा घरके बगलके एगो भाभी छलथि जे आगिसँ जे छै से बुरी तरह जे छै से दुर्घटनाग्रसित भऽ गेल रहथि आओर हुनकर जे अगर हम एम्बुलेन्सके वेट करितियै तऽ हुनका जे छै से बहुत दिक्कत भऽ जैतै आओर समस्या भऽ जैतै अइ दुआरे जे छै से हुनका हमरा बाइकपर लऽ कऽ आओर बहुत तेजीमे जे छै से हॉस्पिटलमे हुनका शिफ्ट करै पड़ल ओ दुर्भाग्यपूर्ण छलै हमरा लेल आओर हुनको लेल जे ओ नहि बचि पेली लेकिन हम जे छै से बहुत तेजीमे हुनका जे छै से हॉस्पिटल पहुँचेने रहौं जाहिके लेल जे छै से हमरा जे छै से समाजमे जे छै से सबगोटा जे छै से बहुत धन्यवाद केने रहथि बहुत अथी केने रहथि ओइ ओइदिन हमरा लागल जे हम बाइकपर जे छै से आइ चुनौतीपूर्ण सफर कियाकि हम ओते स्पीड चलेनाइ जे छै से सही महसुस नहि करै छी लेकिन ओइदिना जे छै से हम अपना कोनो अपन खुदके कोनो दुर्घटनाके नहि देखैत जे छै से हम जे छै से बाइक बहुत तेजीसँ चलेने रहौं बहुत गाड़ी सबके पाछाँ करैत हम जे छै से हुनका ल क हॉस्पिटल गेल रहौं हुनका हॉस्पिटल लऽ गेलहुँ हुनका भर्ती करेने रहौं लेकिन दुर्भाग्य ई रहलथि नहि ओ नहि बचलथि इएहा हमरा जे छै से जिन्दगीके एगो जे छै से सबसँ चुनौतीपूर्ण ट्रेल छलै आओर रूट छलऽ